साढ़े इत्थै दे जेह्के जवान जागत न जेह्के थोह्ड़े पढ़े लिखे दे न जां भी थोह्ड़े जेह्के अनपढ़ न जां ओह् अपना कम्म तुप्पने आस्तै अपना जीवन चलाने आस्तै पैसे कमाने आस्तै नैकरी तुप्पने आस्तै जेह्के थोह्ड़े घट्ट पढ़े लिखे दे न तां जम्मू सीटी बिच जाना पसंद करदे न उत्थै जेइयै जेह्की होटल इंडस्ट्री ऐ उत्थै जइयै होटलें बिच जेइयै कम्म करना शूुरू होई जंदे न किश शैफ लग्गी जंदे उत्थै जेइयै कुक्क दा कम्म करना शुरू करूड़दे किश उत्थै भांडे मांजदे जेइयै ते अपना जीवन चलाने आस्तै पैसे कमांदे किश जेह्के थोह्ड़े पढ़े लिखे दे जगत होंदे जिनें थोह्ड़ा नर्सिंग बगैरा कीते दे होंदी ओह् उद्धरा चंडीगढ़ आह्ली सीटी आह्ली साइड जाना पसंद करे उत्थै जेइयै होस्पिटलें जेइयै नर्सिंग दा कम्म करदे जेइयै उत्थे जेइयै अपना पैसा कमांदे अदे नौकरी लैंदे ते ते जेह्के किश थोहड़े बोह्ते जिनें ई किश जादा नेईं पता होंदा ऐ ओह् अपने इत्थै गै जेह्का थोह्ड़ा बोह्ता लोकें दियां कटरै जंदे उठी कटरै बी माता बैश्नों देवी ऐ जित्थै दूरू दूरू लोग आंदे न ते माता बैश्नों दे दर्शन करने आस्तै उत्थै जेइयै बी एह् केह् करदे उत्थै बी बड़े सारे होटल बने दे न ते ओह् इत्थै गै रेहियै होटलें च रेहियै कम्म करदे जां फ्ही पिट्ठुएं दा कम्म करदे जेइयै इत्थै जेइयै कटरै सीटी बिच लोकें दे बैग चुक्कियै उप्पर धोड़ी माता बैश्नों धोड़ी पजांदे किश पालकियां चुक्कियै लेह्इयै जंदे किश थोह्ड़े ताकतवर होंदे हट्टे कट्टे होंदे ओह् उत्थै चुक्कियै लेइयै जंदे ते किश घोड़े आह्ला कम्म करदे लोकें गी घोड़े उप्पर बठाइयै उप्पर लेइयै जंदे जेह्के थोड़े घट्ट पढ़े लिखे होंदे लोक ते इयां गै साढ़े केईं न जेह्के जवान मुड़े न ओह् जां जेह्के थोहड़े घट्ट पढ़े लिखे दे ओह् कटरा आह्ली साइड जंदे उत्थै कम्म करदे ते जेह्के थोह्ड़े पढ़े लिखे दे होंदे जिनेंई थोह्ड़ा पता होंदा जम्मू आहली साइड जंदे ओह् उत्थै कम्म करदे जेह्के थोह्ड़े जादा पढ़े लिखे दे होंदे जियां कोई डिग्रियां लैती दियां होंदियां ओह् चंदीगढ़ आह्ली साइड जंदे उत्थै अपना कम्म शम्म करदे पैसा कमांदे अपनी अजीविका लांदे ते इयै त्रै जेह्कियां जगहां जित्थै इत्थै दे लोक जंदे न जागत जंदे न